हम लाइन बला हीटर खरीदले छियै ओहिमे बहुत मीटर उठै छै बहुत खराब हो गेलै ओहि पर खाना नहि बनै छै फ़िलामेंट टूट गेलै बहुत ठगा गेलीय दोसर चीज हम खरीदबै एहि सबमे हम ठगा गेली बड़ा हम फ़िलामेंट सब टूट गेलै बिजली बिल बहुत उठय छै